अॼुकल्ह जा ॿार चोवीह कलाक इस्क्रीन खां जुड़ियल आहिनि टी वी लैपटॉप मोबाइल हिनखे हिनखे पाण खे प्रेरित करिणो आहे सभिनी खां पहिरीं माउ पीउ खे उन्हनि खे ॿारनि खे प्रेरित कजे की हुननि खे ॿाहिरि जा गेम खेॾनि इंडोर गेम हुननि खे ख़ुदि बि उन्हनि सां गॾु खेलणु खपे आसे पासे वारनि ॿारनि सां गॾु मिली खेलाराइजे पहिरीं जे ज़माने में चवंदा हुआ पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कुदोगे बनोगे ख़राबु पर अॼुकल्ह चवंदा आहिनि खेलोगे कुदोगे तो बनोगे नवाब छोकी पंहिंजा खेल रांदुनि में ॾिसीं था सघूं की वॾा वॾा जो रांदुनि मां अॻियां वधी चुकिया आहिनि जीअं मिल्खा सिंह आहे हुन हिकु खीर जे गिलास लाइ मिलेट्री में दाख़िलो कराई हुन खां पोइ पोइ केॾी सुठी ऐं रांदि करे पायो भॼी पायो हुन पंहिंजी मुक़ामु हासिलु कई ध्यानचंद हुनखे एॾी सुठी हॉकी खेलंदो हुओ हिटलर हुनखे चई असांजे देश लाइ खेलु पर हुन चयई न मां पंहिंजे देश लाइ खेलंदुमि हुन जर्मनी सां न खेले करे पंहिंजे देश लाइ खेलियो अहिड़ियूं कहाणियूं ॿारनि खे सुणाजनि ऐं हुननि खे प्रेरित कजे ताकी अॼुकल्ह जा ॿार इस्क्रीन सां हटी करे ॿाहिरियूं रांदू खेलनि ऐं अॻियां वधनि